جی ہاں یہ چیز تو میں میں برابر دیکھتا ہوں اور میں صرف اپنے علاقے میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ یہی دیکھتا ہوں کہ جہاں جائیے وہاں بھیڑ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اِس سِلسلے میں حکومت کو بہترین کوئی قدم اُٹھانا چاہیے جس سے یہ مسائل حل ہو سکیں اور صفائی کا لین دین کے جو معاملات ہیں اُس کو بہتر کرنا چاہیے